जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय दावफोरनि मुङा जादों फारौ दावस्रि हांसो दावलुर दावब' हादिद'ग्ला आरो गोबां माखासे दावफोर बेबायदिनो आरोबाव माखासे जोंनि ओनसोलाव समायना रमायना दावफोर नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव खायसे दावफोरबो फिसियो जायफोर दावफोरा न'खौ समायना खालामनानै लाखियो जेरै दावराय बाथ' बायदि बायदि बेफोर दावफोरनि समायना रमायना नुथाया जोंनि सोरगिदिंखौ समायना खालामनानै लाखियो बेफोर दावफोरनि गाबनाय देंखोआ जोंनि गोसोआव गोजोनग्लायनाय होयो बेफोर दावफोरखौ जोङो न'आव फियोब्ला न'फोरखौ समाइना आरो थानोबो गोजोनथाव खालामनानै लाखिनो हायो दावराया जाबाय जोंनि भारतनि हारिमायारि दाव बे दावनि समायना महरखौ जोङो नायनो जोबोद मोजां मोनो लोगोसे बाथ' दावस्रि बायदिसिना दावफोरखौ जोङो राव सोलोंहोनानै जोङो बेसोरखौ रायलायनो सोलोंहोनो हायो बेफोर दावफोरखौ जोङो राव सोलोंनानै जोंनि माखासे रावखौ जों गुबुन माखासे मानसिफोरजों रायलायनो सोलोंनो हायो थिग बेबायदिनो गुबुन माखासे दावफोर दङ जायफोर दावफोरा गावसोरनि गोदै गारांजों मानसिफोरनि गोसोखौ बोहोनो हायो आरो बेफोर दावफोरखौ फिसिनानै जोङो अरायबो गोसोखौ गोजोनग्लायनाय लाबोनो हायो बेफोर दावफोरनि गेजेराव आंनि मोजां मोननाय दावफोरा जादों दावराय बाथ' दावस्रि फारौ बायदि बेफोर दावफोरखौ नायनानै जों गोजोननाय मोनो बेफोर दावफोरनि गेजेराव बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब थायो जेरै दावरायफोरखौ जोङो गुफुर गाबनिबो नुनो मोनो थिख बेबायदिनो बाथ'खौ जोङो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि गाबनि नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथ'फोरनि गुबुन गुबुन गाबनायखौ जोङो खोनासंनानै मोजां मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो दाव मैनाफोरनि गाबनाय खोनानो मोनो थिग बेबायदिनो दावफोरनि गाबनायखौ जों खोनासंनानै जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दावफोरा गुबुन गुबुन गाबनि थायो आरो गुबुन गुबुन महरनि थायो जेरै बाथ'खौ जों गिदिर आरो फिसा गुबुन गुबुन गाबनि बाथ' दाव हिसाबै जोङो जोंनि सोरगिदिंआव नुनो मोननो हायो बेफोर दावफोरा जोंनि सोरगिदिंखौ अरायबो रैखाथि खालामनानै लाखियो जोंनि बिसोरो एफा एनै जोंनि फसल आबादफोरखौ जायोब्लाबो बेसोरो जोंनि थाखाय माखासे हेफाजाबबो खालामो बेफोर दावफोरा आबाद फोथाराव जानाय खहाफोरखौ एम्फौ एनलाजों जानाय खहाफोरखौ रैखाथि होयो